बरसांत दे मोसम बिच्च साढ़े मतलब कि साढ़े घर आह्ली साइड जेल्लै बरसांत होंदी ऐ ना ओल्लै ना बरखा पौंदी ऐ पर उस तू पैह्लें साढ़ा मोसम खराब होन लगी पौंदा ऐ मतलब कि बादल बगैरा गरज लगी पौंदे फिर बड़ी ज्यादा बारिश होन लग्गी पौंदी ओह्दी बजह कन्नै साढ़ी लाइफ बिच्च बड़ी जादा दिक्कत आंदी ऐ बरसांत होने कन्नै बिजली चली जंदी बरसांत होने कन्नै पानी बगैरा बी निं आंदा साढ़े इत्थै ठंड बड़ी होई जंदी ऐ होर बरसांत दी बजह कन्नै रजाई बिच्चा निकलने दा मन बी निं करदा बरसांत जेल्लै होंदी ऐ ना मतलब कि कम्म शम्म छड्डियै बंदा बस रजाई बिच्च बेही रहे कम्म शम्म करने दा मन निं करदा होर केह् बोलदे बरखा च न्हाने दा मन करदा फ्ही ओह्दे च रुट्टी शुट्टी बनाने दा मन बी निं करदा मन करदा चाह् पियो पकौड़े खाओ ते रजाई बिच्च बड़ी रवो बस बरसांत दी बजह कन्नै ना जेल्लै बिजली निं आंदी फिर साढ़ी ना पढ़ाई बिच्च बी इफैक्ट पौंदा ऐ मतलब कि इक ते बरसांत होई जंदे उप्परूं ठंड होई जंदे उप्परूं बत्ती हैनी दिंदे ओह् ते फिर पढ़ाने पढ़ने गी सानूं बड़ी ज्यादा दिक्कत आई जंदी मुश्किल आई जंदी न ते उसी चीज दी बजह कन्नै साढ़ी लाईफ बिच्च बड़ी ज्यादा दिक्कत आंदी जेल्लै ठंड होंदी ओल्लै बी दिक्कत आंदी जेल्लै बरसांत होंदी ओल्लै बी जेल्लै गर्मी होंदी ओल्लै बी दिक्ख जेल्लै गर्मी होंदी जेल्लै गर्मी बत्ती निं दिंदे ओह् बत्ती निं दिंदे ओह्दी बजह कन्नै बिजली दा कट बद्ध होई जंदा ते गर्मी लगदी फिर पढ़ने दा मन निं करदा चक्कर कुक्कर आन लगी पौंदे ते जेल्लै बरसांत होंदी ओल्लै बी साढ़ी बुरी हालत होंदी बरसांत बिच्च बी बरखा शरखा पौने दी बजह कन्नै ठंड शंड लगदी रजाई बिच्चा निकलने दा मन निं करदा ते बिलकुल मन निं करदा कि कुछ बी करो मतलब कि एह्दी बरसांत दी बजह कन्नै साढ़ी जिंदगी खरब होई जंदी ऐ ना रजाई बिच्चा निकलना ना रुट्टी शुट्टी बनानी ते ना ई कोई कुदै जाना कम्म शम्म बी पेई रौह्ना ना पढ़ाई होंदी ना कुछ बी होंदा बस गालियां खानियां घरै आह्लें कोला कि तुहें बरखा पौ दी ते केह् करना ऐ बेहियै इत्थै एं बरखा दी बजह कन्नै तुहें अपना कम्म करना छड्ढी ओड़ना तुहें एह् करना छड्ढी ओड़ना चिकड़ पिक्कड़ होई जंदा गांव बिच्च ते बरखा दी बजह कन्नै बड़ी जादा मतलब कि बड़ी इफैक्ट पौंदा ते किसाने दी पौंदा बरखा न जिंदगी बरबाद करी ओंदी ऐ साढ़े सार